मध्य प्रदेश एक विभिन्नता भरा राज्य है यहाँ पर बहुत सारे कल्चर और संस्कृति के लोग रहते हैं जिसमें चाहे वे हिन्दू मुस्लिम सिख इसाई पारसी जैन बुद्ध या आदिवासी हों मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या बहुत है यहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश में लगभग इक्यावन प्रतिशत आदिवासी रहते हैं जो अपनी संस्कृति और सभ्यता के लिए जाने जाते हैं वे जंगल में निवास करते हैं और वहाँ का खाना खाते हैं शुद्ध एवं शाकाहारी तथा वे जानवरों का भी शिकार करते हैं तो यह मध्य प्रदेश में आदिवासियों का जो व्यंजन होता है वह बहुत अलग होता है सिंपल होता है वे पेज भाजी खाते और पीते हैं पेज अर्थात सामान्य भाषा में हम कहें तो पेज का मतलब होता है दलिया जैसे पकवान से जो वे उसे बहुत पकाकर मिट्टी के बर्तनों में बनाते हैं जो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है तथा भाजी भाजी हम जानते हैं उसी प्रकार उनकी बहुत सारी भाजी होती है जैसे चकोड़ा भाजी राई भाजी चना भाजी इन सब को बनाते हैं वो और वो बहुत स्वादिष्ट लगती है इन भाजियों का इन भाजियों को मैंने भी पकाया है जो व्यंजन के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट लगते हैं इनको हम अचार की तरह भी खा सकते हैं उसी प्रकार मध्य प्रदेश में दाल बाफ़ले बिरयानी आदि मसालेदार व्यंजन भी बहुत प्रसिद्ध हैं मध्य प्रदेश में पोहा बहुत प्रसिद्ध है यहाँ प्रत्येक घर में नाश्ता पोहा होता है प्रत्येक दिवस पर लोग मध्य प्रदेश के लोगों को इतना पसंद है पोहा